खाना बनाते समय हम बर्तन यूज करते हैं जैसे कि कढ़ाई पतीला और कल्छुल चिमटा ये सब चीजें कटोरी थाली चम्मच गिलास इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं उपयोग में लाते हैं खाना बनाते समय हम कूकर का प्रयोग करते हैं और चूल्हा गैस चूल्हा का प्रयोग करते हैं गैस अब तो आजकल तो इंडेक्शन फैल गया है इंडेक्शन का भी उपयोग करते हैं मतलब की सभी प्रकार के बर्तन बिना बर्तन के तो खाना बनेगा नहीं और बिना चूल्हा के भी खाना नहीं बनेगा इसलिए चूल्हा गैस चूल्हा पहले मिट्टी का चूल्हा लोग उपयोग करते थे लेकिन अब गैस फैल गया है गैस सिलेंडर गैस पर खाना बनाते हैं बर्तन को कढ़ाई भगौना एकदम साफ धोकर के उसको बिमबार से अच्छी तरह से धोकर के उसको जो है उपयोग में लाते हैं और उसी में बनाते हैं कल्छुल का प्रयोग करते हैं चिमटा का प्रयोग करते हैं ताकि वह हाथ न जले